ہاں مجھے کئی دفعہ مختلف زبان کا ترجمہ کرنا پڑا ہے خاص کر انگریزی سے اردو یا اردو سے انگریزی میں ہر زبان کا اپنا لہجہ اپنا الفاظ اور اپنا انداز ہوتا ہے اس لیے ترجمہ صرف الفاظ کا نہیں ہوتا اس زبان کے جذبات اور مقصد کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے میرا تجربہ اکثر اچھا رہا جب میں کسی مضمون مکالمہ یا پیغام کا ترجمہ کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ اصلیت برقرار رہے کبھی کبھی کچھ الفاظ کا سیدھا ترجمہ مشکل ہوتا ہے تو پھر مجھے کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کی بات کس موقع پر ہو رہی ہے ایسے وقت میں ترجمہ ایک فن بن جاتا ہے صرف لینگویج کا کام نہیں ہو رہا تھا یہ کام سیکھنے کا بہت اچھا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نئی زبان کے ساتھ ایک نئی سوچ سمجھ ملتی ہے جب میں اچھی طرح کسی بات کا ترجمہ کر لیتی ہوں تو سکون اور خوشی ملتی ہے کہ میں نے دو لوگوں کے درمیان بات سمجھا دی ہے